اردو زبان کے لوگ اپنی ثقافتی روایت کو منانے اور عزت دینے کے لیے انیں اپنے ریاست میں استعمال کرتے ہیں اور لکھنے کے اعتبار سے پڑھنے کے اعتبار سے اور علاقائی کے اعتبار سے بولنے کے اعتبار سے اردو زبان کو ایک اہم زبان سمجھا جاتا ہے جسے مادری زبان ا اعتبار سے اس کا اہتعمال کرتے ہیں ثقافتی طور پہ زیادہ تور لوگ اردو زبان کا استعمال کرتے ہیں اردو آج ہمارے خاص پاس ماحول میں گھول مل ایسا گیا ہے جیسے کہ بناس اس زبان کے لوگ اپنے کسی بھی کام کو انظام نہیں دے سکتے اس وجہ سے اردو زبان کا طلبہ بھی بھی بہت بڑا ہے جس سے اردو زبان کو ایک ثقافتی اور روایتی زبان مانی جاتی ہے اور اسے اس زبان کو عزت دی جاتی ہے اس لیے میں بھی زبان کو میں بھی استعمال کرتی ہوں اور اسے عزت دیتی ہوں